अगर में थुआड़े कन्नै टुरिस्ट टुरिस्ट ऐरिये दी जेह्की गल्ल करां तां साढ़ा ग्रां जम्मू कश्मीर बिच इक जगहा साढ़ै ग्रां च ही पौंदी ऐ ओ ओह्दा नांऽ जेह्का ऐ उस्सी आक्खदे न वासकुंड ते वासकुंड जेह्ड़ी जगहा ऐ ओह शिवजी भगवान दा जेह्का स्थान ऐ ते उत्थै जेह्ड़े बड़े सारे लोक जंदे न ते उत्थै जेह्ड़े जातरू दी जंदे न ते ओ लक्खै स्हाब जातरू जंदे न कि के ओह् जेह्ड़ी जगहा ऐ उसदी खुबसुरती बड़ी शैल ऐ ओह् जगहा जेह्ड़ी ऐ पेह्लै नम्बर जातरू आंदे न और शुरू च केह् करदे न कि डुडुऐ रूकदे न डुडुआ डुडु दा केह् करदे डुडु पेह्लै नम्बर राती रौह्ंदे न उत्थै उंदे आस्तै लंगर दी व्यव्स्था बड़ी सारी कमेटियां बनी दियां होंदियां ते उनै कित्ती दी बी होंदी ते उत्था बाद फिर लंगर शंगर खाईरो जातरू जेह्ड़े ऐ अपने टैंट बी आंदे होंदे उनै ओह् लेईर ते बड़ले समान अपना सारा पैक करदे न ते उत्थुआं चली पौंदे फिर पहाड़ियां चढ़ने ते फिर उत्था बाद केह् करदे न केह् ओह् दिन च चलियै ते इक दिना च ओह् पुजदे न अद्धे रस्ता अद्धे रस्ता उस जगहा दा नांऽ ऐ कुंडी उत्थै ओह् जातरू जेह्ड़े न इक लंगर और होंदा उत्थै लग्गे दा कि के ओह् चढ़ाई बड़ी ऐसी ऐ कि उत्थै फ्ही रूकना पौंदा ते उत्थै बी जातरू ओह् रूकी जंदे न ते ओह् लंगर व्यवस्था जेह्ड़ी ऐ खाई'र उत्थै बी दुबारा सेई जंदे किश जातरू जेह्ड़े न उप्पर बी जंदे उठी न लेकिन जैदातर यात्रा जेह्ड़ी ऐ ओह् खाली रूकदी ऐ फिर दुआ दिन ओह्दे कोला बाद सवेरे फिर चलदे न ते फिर ओह् पुजदे न इक जगहा दा नांऽ ऐ ओह्दा नांऽ ऐ पतरी उत्थै पुजदे न ते उत्थै फिर ते उत्थै फिर राती रूकना पौंदा ते उत्थै बी लंगर वगैरा सारे लगे दे होंदे ते लेकिन उत्थै ऐरिया उत्थै बी इक ऐसी जगहा ऐ उत्थै ठंड बड़ी होंदी कि के ओह्दिये आखिये बखिये जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ा पाला बी होंदा ते फिर ओह् सवेरे केह् करदे न के सवेरे उत्थोआं चली दे लास्ट कोई छे बजे अगर उत्थुआं चलचै पदरी दा ता दस बजे दे करीब अस उप्पर पुजी जंदे जित्थे जगहा दा नां ऐ जित्थे सारा कोला अच्छी जगहा टूरिस्ट प्लेस ऐ बड़े सारे लोक आंदे न उत्थै भदरवा दे लोक बी आंदे न डोडा आह्ले लोक बी आंदे उधमपुर आह्ले लोक बी आंदे जम्मू आह्ले बी आंदे सारे जंदे न ते उत्थै पुजदे न कोई दस साढे दस बजे ते उत्थै बी बड़े अच्छे अच्छे लंगर लग्गे दे होंदे ते उत्थे दी अगर में खूबसुरती जां दी खासियत सनां तां ओह् एह् ऐ के उत्थै एक कुंड ऐ बड़ा बड्डा तला ए जिस तला बिच्च जातरूए पैह्ले नम्बर नह्ना पौंदा ते नह्ना बी पौंदा और बर्फ बी होंदी बक्खिये बक्खिये ओह् दिक्खने दी सुबसुरती जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी होंदी और बी बड़ियां सारियां उत्थै बड़े सारे निक्के निक्के तला बी हैन जेह्के बड़े शैल लगदे न ते इक कुण्ड उत्थै और बी ऐ जिस्सी आक्खदे शिव कुण्ड उत्थै थोड़ी चढ़ाई चढ़ियै जाना पौंदा उप्परे पहाड़िये दा बड़ी मुश्किल कन्नै ते बुह्टा उत्थै एक बी लब्बदा नेईं ऐ और उत्थै दा नजारा जेह्ड़ा बड़ा ऐ शैल ऐ ता उत्थै जातरू आंदे